हँ हेलो नमस्कार नमस्कार बोलू हँ छी तऽ पटना ओ हँ पटना जाइ छी दरभङ्गा जाइ छी मुजफ्फरपुर जाइ छी बाजू आइ दिल्लीमोड़के भाड़ा कत्ते लेब सबठमन जाइ छी एन्ने दरभङ्गे घुमा देब सबठमन जाइ छी बोलू नहि आगे सब हम्मे अपने एतने दौड़ै छियै कि ओहिमे सिमरिआ घाटपर जाइ छथिन ओन्ने जाइ छियै

पटना जाइ छियै पटनामे चिड़िआघर आर जाइ छियै चलबै तऽ चलू आ हमहु सब हरेक साल जाइ छथिन पटना चिड़िआ घर घूमए लए की की बाजलियै हॅं हँ तऽ चलू ने पटनो हमरा पटना चिड़िआ घुमा देब पटना चिड़िआ घर घुमा देब गोलघर घुमा देब ठीक आएँ हवाइ हँ हबाइ जहाज आर सब ओत्तऽ हबाइअड्डा आर देखा देब एन्ने राजगीर गेल छियै ओ पावापुरी घुमा देब सोनबन्धामे घुमा देब हँ ई जऽ बाजू काहाँ जेबै एहिठिना कन्यादान करे गेल छी दरभङ्गा जेबै तऽ दरभङ्गा मे अपना एअरपोर्ट है से देखा देब ओहिके बाद मिथला यून्भरसिटी है से देखा देब ओहिके बाद दरभङ्गा महराज जीके पूरा हबेली घुमा देब बोलू कतऽ घुमा दी आइ बेटीके घर चलब बेटिओ हमरा जऽरे घुमत लालकिला घुमा देब ओन्ने कुतुबमिनार पर घुमा देब मेट्रोमे घुमाएब नहि इण्डिआगेट घुमा देब मोदीके साथ देलियै पूरा करू आएँ बाहरे कहूँ जहाँ ओत्ते जगह छै ने मुजफ्फरपुर चलबै तऽ मुजफ्फरपुर मे बढ़िआँ बढ़िआँ पार्क बनलै हन पार्क आर घुमा देब जेबै तब ने घुमा देब बोलू काहाँ जाइके हए हमसब चैलि जेबै तऽ सब कोइ जेबै से तऽ मन बनाइए लेलियै अपना इहाँ बरहमपुर बैशालीमे रहलियै हन तऽ बैशालीमे दू दू जगह एगो मन्दिर है बढ़िऑं बढ़िऑं पार्क है ओहिमे बैशालिएमे घुमा देब ऊँ आ नहि तऽ सब कोइ मिलके सबगोटा पटने रहत बहुत आदमी पटना जेबे करै छथि अतऽ चलू वहाँ बहुते घुमऽ घुमऽ बला रहै है न्यू एकनगर भेल वएह कहली जे हवाइअड्डा तऽ हवाइअड्डा देखा देब चिड़िआघर गोलघर ई सब जे छै हँ सब किछु घुमा देब जेबै तऽ चलू हँ पटने मे छै गोलघर हवाइओ अड्डा पटने मे है ठीक